असांखे ॿुधण वारे जे साम्हूं घबराहट ऐं भउ इनकरे थींदो आहे छोकि नंढो जॾहिं ॿार ईंदो आहे त माउ पीउ खां ॾकंदो आहे पहले वारो माण्हू ॾकंदो आहे ऐं हलाए न सघंदो घबराहट थींदी आहे ॻाईंदे काबू न करे सघंदो आहे कुझु बि अगरि असां हाणे अखि बंदि करे ॻारायूं था त उहो सुठो आहे असां कंहिंजी तरफ़ ॾिसंदासीं न असांखे घबराहट थींदी छोकि घबराहट तॾहिं थींदी आहे साम्हूं इलाही माण्हू हूंदा आहिनि ऐं माण्हू ॾकी वेंदो आहे पहले असां मूंखे स्टेज ते मेडम चयो तूं संस्कृत में भाषण ॾे त मां चयो मैडम जी न मूंखे घबराहट थिए थी छोकि हेॾा माण्हू हुआ ऐं मां नंढी हुअसि त मां इनकरे भाषण ॾिनो ई न छोकि घबराहट थींदी हुई अॼुकल्ह ॿारनि खे भउ ई न आहे छोकि असां ॿारनि खे अॼुकल्ह बोल्ड करे रखियो आहे कि तव्हांखे जेको आहे साम्हूं चयो घबराईंदा न आहिनि ॿार अॼुकल्ह पहले मां पहले जा माउ पीउ ॿारनि खे कुझु सिखारींदा ई न हुआ छोकि माउ पीउ खे बि अक़ुलु न हुओ जेको हुओ असांखे असांखे बि उहो ई आयो अॼुकल्ह ॿार पढ़ियल लिखियल आहिनि ॿार जेके स्कूल वञनि था मेडम ॾाढो सुठो थियूं सेखारनि उन्हनि खे ॿार खुली करे ॻाल्हाइनि था नचनि था ॻाइनि था कोई घबराहट न थींदी आहे पहले जो ज़माने में थींदी हुई हाणे कोई घबराहट न आहे छोकि पहले जो ज़मानो ॿियो हुयो हाणे जो ज़मानो ॿियो आहे पहले जे ज़माने में सभु कंहिं खां ॾकंदो बि हुओ टी मेडमुनि खां बि ॾकंदो हुओ छोकि मैडम जी इज़त कंदा हुआ ॿार ह मथो हेठि कंधु करे करे ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं अॼुकल्ह ॿारनि खे कोई न आहे छोकि अॼुकल्ह सभु कुझु करे छॾियो आहे टी वी फोन सभु ॿारनि खे होशियार करे छॾियो आहे त सुठो ज़मानो आहे न छोकि सुठे सां हलणु खपे पर अॼु पंहिंजी भाषा कॾहिं न माण्हुनि खे भुलणु खपे पंहिंजे हिसाब सां हलणु खपे छोकि वॾनि जी इज़त ॾाढी सुठी करणु खपे वॾा त वॾा ई थींदा आहिनि हिन करे घबराइण जी कोई ज़रूरत न आहे खुली करे चयो घबराहट छा जी पहले घबराहट थींदी हुई हाणे कोई घबराहट न आहे इंसान खे सुठम सुठो थो सुठा हलो ऐं जेको बि ॿुधे थो उहो तव्हांजी तारीफ़ ई कंदो छोकि तारीफ़ इएं आहे कि घबराईंदासीं न खुली करे ॻाल्हाईंदासीं त पोइ माण्हू तारीफ़ ई कंदो केॾो सुठो ॻायई केॾो सुठो ॻाल्हाइनि था